میں اک فوٹوگرافی کا بہت شوقین ہوں اور اس لیے میں ان لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہوں جو فوٹوگرافی میں مہارت رکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فوٹوگرافی میں بہت ہی زیادہ ماہر ہیں لیکن میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتا ہوں تو میں شوشل میڈیا پر ان سے ملاقات کرتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں شوشل میڈیا پر موجود ان لوگوں کے اکاؤنٹ کو فالو کرتا ہوں حالانکہ شوشل میڈیا میں زیادہ تر میں ان اکاؤنٹس کو فالو کرتا ہوں جو مجھے میری تعلیم میں مدد کرتے ہیں جو مجھے میرے مذہب سے قریب کرتے ہیں جو مجھے میرے رب سے قریب کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ شوشل میڈیا سے دور رہوں لیکن یہ بہت مشکل ہے اس لیے میں اپنی پسندیدہ شخصیات کو فالو کرتا ہوں جو مجھے میرے مستقبل کی تعمیر میں مدد کریں کر سکیں لیکن فوٹوگرافی سے اپنی دلچسپی کی وجہ سے میں فوٹوگرافرز میں آرتی کمار راؤ اور مصر کی مشہور فوٹوگرافر تمینہ محمد اور اسی طرح ہندوستان کے مشہور فوٹوگرافر جناب شاداب صاحب کو ان کی بہترین فوٹوگرافی کی وجہ سے فالو کرتا اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں ہمارے ساتھی ہیں جن کے فوٹوگرافر کو میں پسند کرتا ہوں اور اس کی ستائش بھی کرتا ہوں ان کے بہترین تصاویر دل کو بھاتے ہیں اور قدرت کے لا جواب تخلیق سے ہمیں روشناس کراتے ہیں ان کی تصاویر دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کا ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ نے کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے اور انسان کو ان تمام میں اشرف المخلوقات بنایا ہے یقیناً میرا رب سب سے بڑا اور ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے ان لوگوں نے قدرت کے حسین مناظر اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا اس انداز سے فوٹو کھینچا ہے اور کھینچتے رہتے ہیں کہ دل کو بہت اچھے لگتے ہیں میں بھی کبھی کبھی ان لوگوں کی طرح فوٹو کھینچنا چاہتا ہوں لیکن میں ابھی کوشش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا